हिंदी भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है हिंदी आज हिंदी प्रदेशों की तो मातृभाषा और संपर्क भाषा है है ही इसके आलावा भी उसका व्यवहार आज किसी ना किसी रूप से सम्पूर्ण भारत में हो रहा है हिंदी भाषा का उपयोग साहित्यिक व्यापारिक वैज्ञानिक सामाजिक सभी औपचारिक कार्यों में किया जाता है और बोली का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है और बोली का प्रयोग दैनिक कार्यों में होता है और हिंदी भाषा का प्रयोग औपचारिक कार्यों में होता है इसलिये हिंदी भाषा बहुत जरूरी है और एक व्यापक क्षेत्र में है